جی ہاں میرا خود کا بھی اپنا یوٹیوب چینل ہے جو میں شاعری وغیرہ ریکارڈ کرتا ہوں اور تفریح کے لیے بہت سا ساز و سامان ہے میرے پاس جو میں الگ سے بھی دیکھتا ہوں ٹی وی پر بھی دیکھتا ہوں پروگرام دیکھتا ہوں چینل پہ میرے شاعری ہے جو میں ریکارڈ کر کے ڈالتا ہوں اور ٹی وی پر میں بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں تفریح کے لیے جیسے کارٹون بھی دیکھ لیتا ہوں میں اور اور بھی بہت ساری چیزیں کپیل شرما شو ہے وہ بھی ہنسنے کے لیے دیکھ لیتا ہوں